गोंयांत जायते तरेचे आर्ट शिकयतात तशें कलंगनी भारतनाट्यम आनी पिलार म्युजीक एकॅडमी जायते तरेचे म्युजीक इंस्ट्रुमेंट शिकयतात आनी प्रायवेट कोचिंग क्लासीस तशेंच स्कूल ड्रॉइंग डांसींग आदी शिकयतात